खाना बनाने के लिए गैस गैस की आवश्यकता होती है और उसके पा उसके बाद उस पर कढ़ाई रखी जाती है कढ़ाई के कड़ाही और चम्मच चम्मच उसके बाद सब चम्मच के बाद में प्लेट को सब्जी को ढंकने के लिए प्लेट की आवश्यकता होती है और सब्जी को काटने के लिए चाकू छिल्कुट आदि की आवश्यकता होती है कई बार कई बार कड़ाही गर्म हो जाती है तो उसके पकड़ने के लिए सन्डासी की भी आवश्यकता होती है जिससे व्यक्ति के जो सब्जी बना रहा है उसके हाथ ना जलें और खाना बनाने के लिए गैस की चूल्हे की की भी आवश्यकता होती है और यह बनाने से सब्जी बनाने के लिए कई प्रकार के स साधनों की आवश्यकता लगती है जिनमें जिनको रोज दैनिक दिनचर्या में काम आते हैं कई बार खाना कई बार चाय बनाने के लिए भी चायदानी की भी आवश्यकता होती है छन्नी की गिलास की आवश्यकता होती है पानी के लिए पानी के लिए जग की और गिलास की भी आस आवश्यकता होती है खाना खाने के लिए लिए लिए थाली थाली कटोरी चम्मच की भी आवश्यकता पड़ती है जिससे व्यक्ति खाना खा सके और खाना खा सके कई और सब्जी बनाने के लिए कई बार अलग अलग प्रकार की कड़ाहियों की भी आवस आवश्यकता होती है कई किसी में खां कई कड़ाहियाँ ऐसी होती हैं जिन जिन की मोटाई कम होती है और कई की मोटाई ज्यादा होती है और कई कई में तो इनकी मोटाई बहुत ही कम होती है जो जिनकी कड़ाही की परत पतली होती है उन उनमें क्या होता है कि स सब्जी के जलने की संभावना अधिक होती है लेकिन जो च ये कड़ाही होती है मोटी वाली होती है उसमें खाना अच्छा पकता है अगर प्राचीन रीति रिवाजों के हिसाब से माने तो ख खाना बनाने के लिए लोहे के या फिर लोहे की कड़ाहियों कड़ाही या क लोहे के ओजा क लोहे के बर्तन ही अच्छे माने जाते हैं क्योंकि इनसे को व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं होता है लेकिन एलूं आज के युग में जो एल्युमिनियम के बर्तन होते हैं उनसे व्यक्ति को कई प्रकार की बीमारियाँ होने का भी खतरा रहता है इसलिए मिट्टी के बर्तनों का भी उपयोग किया जाता है पानी रखने के लिए खाना बनाने के लिए खाने को रखने के लिए पहले प्राचीन समय में मिट्टी के बर्तनों से ही खाना बनाने का उपयोग किया जाता था जो आज के युग में बहुत ही कम देखने को मिलता है खाना बनाने के व वैसे तो कई साधन होते हैं कई बार गैस न होने पर भी चूल्हे पर भी चूल्हे पर लकड़ी जलाकर भी खाना बनाया जाता है जिससे जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट भी होता है गैस के मुकाबले बहुत ही स्वादिष्ट होता है खाना बनाने के बना और मिट्टी के जो बर्तन होते हैं वो उनकी क्वालिटी अच्छी होती है और वो उन उनमें खाना खराब नहीं होता है और वो लंबे समय तक भी चलते हैं लेकिन जो आजकल के एल्युमिनियम वाले एल्युमिनियम के जो बर्तन आते हैं उनमें अगर देखा जाए तो अगर अल कई दिनों तक अगर उनको खाने को रखा जाता है तो खाना उन उनमें जल्दी खराब होने का डर रहता है यहाँ और मिट्टी के बर्तनों में या वैसे बर्तनों में खाना खराब होने का डर बिलकुल भी बना नहीं रहता है कई बार लोगों का क्या होता है कि ऐसे बर्तनों में भी खाने के कई आज कल लोग कई प्रकार के खाने के बर्तन यूज में लेते हैं लेकिन खाने के लिए पारंपरिक बर्तन जो हैं जो लोहे के और लोहे के निर्म से निर्मित बर्तन और औ मिट्टी से निम निर्मित बर्तन ही काम में लेने चाहिए